हांव असो पळोवनूच शिकलां शिक्षण घेवंक ना हांयें आसूं कोणें आपयलो पेंटर आपयतालो काशिनाथ पेंटर म्हणा आहलो तो तेच्या वांगडा वयतालो हांव तो आपयतालो म्हाका तेच्या वांगडा पेंट तेणी म्हाका शिकयलें पेंट करपाक मारपाक तेणी शिकयलें पेंट करपाक बी शिकयलो मारतालो हांव